बागवानी इसलिए लगाया जाता है कि और हम लोग अपने भी लगाते हैं छोटी चुके छोटे से एक किसान है थोड़ा सा बागवानी भी लगा देते हैं बागवानी में अच्छे अच्छे फल अच्छे अच्छे फूल लगाने का मतलब होता है कि स्वच्छ हवा मिले और बाल बच्चों को खाने के लिए स्वयं अपने शरीर के स्वास्थ के लिए उपयोगी फल सब है वो सब लगा के रखते हैं ताकि हम भी खा सकें और हमारे बाल बच्चे भी खा सकें जिससे कि हमारा स्वस्थ स्वास्थ्य जो है सुस्वस्थ रहे स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ से रूप में जीने के लिए किसान को चाहिए हर किसान को बागवानी लगाना जिससे कि वो अपने जीवन का देख रेख अपने से कर सके और वो सुचारू रूप से अपनी जिंदगी जीए